आं हॅलो आसा गो बरें पावलें गो ना ना व्हडोळ पावलें आं या म्हणटा गो तूं चल या तर या बेजारूय येयलो सदांच कामाक वचून वचून ओ कितले पांच दिसांक या मुगो आं बरें मुगो तर फ्लायटान जाल्यार आनी फ्लायटानू वयता जाल्यार हांव म्हाजी दोन कजन आसा गो कजन सिस्टर तेंकाय हाडूंक सोदतां ना गो आमचेच वयाचीं आहा गो तीं ना तिकेटीचे तूंच पय मुगो तूं सगळें बुकींग कर ना हांव तर हांव आनी म्हाजे आ तूं धरून चार गो आं ती हांव धाडटा गो डिटेल्स सगळी धाडटा हांव तेंची आ नोर्थ गोवा चडशी गो तें कळ्ळें किद्या म्हाजे एक फ्रेंडूय आशिल्लें गो गोंयांत ताणें म्हाका सांगलेलें उमके कडे बरें बरें आसता म्हणून पेडण्या सायडीक मागीर चोडना सायडीक म्हणून ते प्लेसीस सांगलेल्यो तेणी हय तें हांव म्हाजें तें फ्रेंड आसा पय तेजे कडेन खबर काडटा आनी तेका हांव विचारता मुगो तेजे कडेन सगळें ना ना तें हांवय पय आतां पयलीं येयल्लें आसा गो बेश्ट आसा थंय तश्यो हॉटेलाच्यो सोयी बीन हय थंयच खूब बिची आहा आमगो गोंयान कलंगूट बीच आसा मागीर मोरजे बीच ते एकदम बरें ते सायडीक हय फायनल फायनल हय चल बरें या मुगो तर आ बरें तर